असां पंहिंजे बगीचे में जिथे बि पेड़ पौधा लॻाइण लाइ नर्सरीअ मां वठंदा आहियूं ऐं उन्हनि जो सुठे नमूने ख़्याल कंदा आहियूं ऐं साधननि में असांखे खुर्पो इनजो कटर ऐं ॿियो ख़ातिर वठिणी पवंदी आहे स्प्रे वठिणी पवंदी आहे जीअं पौधनि खे कीड़ो न लॻे ऐं चङी तरह कंटिंग वटिंग करे हफ़्ते हफ़्ते चङी तरह पाणी मिट्टी चङी तरह पिया बदलाईंदा आहियूं हरदम उन सां ऐं इनखां पोइ सुठा सुठा वण लॻाईंदा पिया आहियूं जीअं मिठी लिम आहे उहो उहो असांखे डाइबिटीज़ में कम ईंदी आहे त उहो वधीक यूज़ कंदा आहियूं असां मिठो लिम हा